आव हेल' दे मा नांगौ मा ना नांगौमोन

दंमोन दंनाया आमफ्राय अह लाबोखानायाथ' दङ मोन आमफ्राय फ्रेस नांगौबा लाइफिननांगोन माने एसे गोबाव जाबाय बियो अह माबा मानिबा थाखाय नांगौ माबाफोर प्रग्राम दं नामा

आमफ्राय आव आङो नों बुंदो माला नांगौ एह दा बेलासिआव बा होमबालाय आव दा लायनोसै आङो दा खैथायाव नांगौमोन आछा अह आव आह खइ केजि नांगौ आमफ्राय दुइ केजि मोननै खौबो

लाइ लायाखै माने गोबाव जाबाय माने स्टक आ नोंनो फ्रेस नांगौबा गोदान लाइफिन्नांगोन

फ्रेस नांगौबा आङो दा थाब लायनोसै बिदिनो आह टाइम लायोना एसे दुइ घन्टा थिन घन्टासो लागोन बेखायनो दा लायनोसै आङो आव दे